मैथिली भाषा हमसब बजै छी मैथिली मिथिलामे रहै छी मैथिली भाषा बजै छी सब आब देश विदेश जहाँ तहाँ सब मैथिलिये बजैय सब मैथिलिये बजैय सब मैथिलिये भाषा कहैय सब सब इएह बात बजबे करैय केओ नहि अथी अइ सब मिथिला भाषा मिथिलामे रहिकऽ मिथिला भाषा बजैय मिथिलेमे रहैय सब बाल बच्चा नीक बेजाय देश विदेश सबतरि सबतरि मिथिला भाषा बजैय मिथिलामे रहैय मैथिली भाषा बजैय तहनसे अहाँके सब अथी मिथिलामे सबचीज करैय मिथिले भाषा बाजिकऽ मिथिलामे छी तऽ डोरा बन्है छी ताग बन्है छी अहाँके मिथिलामे रहिकऽ पाबनि करै छी पूजा करै छी सब अथी करै छी तऽ मिथिलामेके आदमी बड़ बुझै छै मिथिला मिथिलाञ्चलमे मिथिलाञ्चलमे बुझै छै तऽ डोरा ताग बन्है छै कहानी सुनै छै पूजापाठ करै छै भगवानके पूजापाठ करै छै तहन कन्हैया जीके पूजा करै छनि शिव गुरुके पूजा करै छनि मिथिलामे रहिकऽ बहुत किछु करै छै तऽ बहुत किछु करै छै तऽ ओकरासँ बहुत विकास छै आओर जे नहि बुझै छै तऽ ओतेक नहि करै छै मिथिलामे रहिकऽ ओते नहि करै छै मिथिलामे जतेक करै छै तते दोसर दिसमे नहि करै छै मिथिलामे बहुत किछुकऽ रहल छै मिथिला भाषा बजै छै मिथिलामे रहै छै बाल बच्चा सब बुझै छै मिथिलाञ्चलमे मिथिलाञ्चलमे किछुके अथी नहि छै बाल बच्चा सब अथी हेतै तहने हेतै सब हेतै तैं डोरा बन्है छी अहाँके पूजा करै छी पाठ करै छी अहाँके देवता पित्र पूजै छी सब पाबनि तिहार सब हमसब करै छी मिथिलामे मिथिलामे सब बुझै छै एहिठम डोरा हम बन्है छी अगहनके बन्है छी सबदिन कहानी सुनै छी अहाँके से फागुनमे फेर अथी सप्ताके डोरा बन्है छी फेर बैसाखमे अहाँके से सोपै छी तऽ मिथिलामे बहुत किछु करै छै मिथिलामे ई नहि छै जे ई चीज नहि करै छै पाबनि तिहार जे होइ छै से सब करै छै फेर दोसर देशमे एतेक नहि करै छै दोसर देशमे नहि करै छै मगर बिहारमे से बहुत किछु करै छै बिहारमे जते करै छै तते दोसर देशमे नहि करै छै तहन अहाँके फागुनमे फगुआ होइ छै चैतमे जुड़शीतल होइ छै बैसाखमे रवि शनि होइ छै अहाँके जेठमे से अहाँके बरसाइत पूजै छै धियापुता तहन अहाँके ई सब पाबनि होइ छै साओनमे मधुश्रावनी होइ छै भादवमे चौड़चन होइ छै आसिनमे कोजगरा हमरा सबके होइ छै दुर्गापूजा होइ छै कातिकमे छैठ होइ छै तहन मिथिलाञ्चलमे रहिकऽ ई सब भऽ रहल छै सब अइ देशमे होइ छै तऽ आओर बाहरमे नहि होइ छै बाहरमे किछु नहि होइ छै एते कहाँसँ की करतै जेहो बाल बच्चा जे चलि गेलै तऽ बाहरमे ओतेक नहि पूजापाठ बुझै छै आओर गाँव घरमे पाबनि तिहार सब बुझै छै मिथिलामे तऽ सब बुझै छै बाहरमे नहि बुझै छै आओर हमसब छी बुढ पुरनिआ भेलहुँ तऽ बुढ़ पुरनिआ भेलहुँ जे करै छी सबदिनसँ साउस माय कहि कहि आयल साउस केलक दियादनी केलक ननदि केलक सेहे सब हमसब मिथिलाञ्चलमे कऽ रहल छी कऽ रहल छी बाल बच्चा ओते नहि करै छै आब कहै छै ओ कथी होइ छै ई कथी होइ छै ई कथी होइ छै ओ सब नहि बुझै छै हमसब ई सब करै छी पाबनि तिहार नीक बेजाय